مجھے جب كوئی گانا گانا ہوتا ہے تو پہلے میں اس گانے كا انتخاب كرتا ہوں اور اسے اچھے سے یاد كر لیتا ہوں تاكہ وہ گانا میں بھول نہ جاؤں پھر اس كے بعد جب وہ گانا مجھے یاد ہو جاتا ہے پھر میں پریكٹس كرتا ہوں كیوں كہ كہیں بھی جب آپ پرفارم كریں گے یا پھر ریكارڈ كریں گے تو آپ كو بہت زیادہ دقت كا سامنا كرنا پڑ سكتا ہے اور آپ كو مجبور بھی محسوس كر سكتے ہیں اور آپ كو اندر سے ڈر بھی لگ سكتا ہے كیوں كہ كہیں بھی ریكارڈ كروانا بہت ہی ہمت كا كام ہوتا ہے آدمی بہت جلدی گھبرا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے اس لیے میں پہلے اچھے سے یاد كر لیتا ہوں پھر پرفارم كرتا ہوں